पोन्ने मोबायल आशिल्ले तें फक्त डायल करपा खातीर आनी लोकां कडेन उलोवपा खातीर आशिल्ले आताचे स्मार्टफोन आसात तें उलोवपा बरोबरूच तातूंतल्यान जाय त्यो गजाली आमच्यानी घेवपाक शकतात म्हळ्यार तातूंत भितर आमी खेळ खेळपाक शकतात किंवां इंटरनॅट वापरून गाणी चलोवपाक शकतात तातूंतल्यान सिनेमे पळोवपाक शकतात अश्यो कितल्योश्योच गजाली तातूंतल्यान मेळटात पयली जे नॅटवर्क कनॅक्शन आशिल्ले तें खांबे खूब कमी आशिल्यान खूब कमी नॅटवर्क मेळटालें खूब जाग्यांनी मेळनाशिल्लें पूण आता ताची संख्या वाडिल्ल्यान हे नॅटवर्क आता खंयूय मेळटा पयली जें सिमकार्ड येतालीं ती व्हडली सिमकार्ड येताली तीं मागीर मॅक्रो जालीं आता नॅनो सिमकार्ड येतात म्हयन्याक सादारण एक देडशे तें दोनशें रूपयाचे डेटा पॅक आमकां घेवचें पडटा